डांस कैरियर अहिड़ो आहे की जंहिंमें बाधाऊं ईदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं मुश्किलूं ईंदियूं रहंदियूं आहिनि मूंखे बि घणी मुश्किलूं थींदियूं आहिनि जॾहिं पाण असां डांस सिखंदा आहियूं त केॾी महिल क्लासिस जो टाइम वग़ैरह ऐं एॾी महिल कोरियोग्राफर जो सेखारण में बि परेशानी केॾी महिल कोऑर्डिनेशन न वेहणु ऐं घणेई कि भई परफॉर्मेंस ॾियणो आहे त कोऑर्डिनशन वेहारिणो आहे त उन ॻाल्हियुनि जी मुश्किली ईंदी आहे बाक़ी मां वॾे लेविल ते त डांस परफॉर्मेंस कोन कई आहे बाक़ी असांजे ग्रुप में जीअं घणेई अहिड़ियूं आहिनि जंहिंजी किटियुनि में बि परफॉर्मेंस थींदो रहंदो आहे त असां डांस कंदा आहियूं ग्रुप डांस थींदा आहिनि सोलो डांस थींदा आहिनि मां घणी त प्रेफर त सोलो डांस ई कंदी आहियां छाकाणि मुंहिंजी डांसिस में क्लासिस में ॾाढो रुचि आहे ऐं मूंखे डांस करणु ॾाढो वणंदो आहे हिन डांस जे करे मूंखे घणेई प्रॉब्लम बि थींदियूं आहिनि कॾहिं कॾहिं गा गाननि जो सिलेक्शन थींदो आहे ऐं ॿियो कॾहिं कॾहिं हीअं लॻंदो आहे की अकेली आहियां त भई अन मूंखे परफॉर्मेंस सुठो ॾियणो आहे इन लाइ डांस कैरियर में त मुश्किली ईंदी वेंदियूं आहिनि पर इन खां पोइ बि पाण खे डांस करणु त वणंदो ई आहे ऐं एक्चुअली में डांस खां पोए हीअं लॻंदो आहे की हा भई कुझु परफॉर्म कयो आहे